आच्चा जोंना दा खेथि बाथिनि समयसायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो दा जोङो जेसेबांखि आबाद मावा बर्थ'मान दा जोंनाव माइ खेथि दं देमसि खेथि दं बायदिसिना मैगं थाइगं दं बायदिसिना गय बायदिसिना थालिर थुलेर दं खिन्थु गोदानै जों दा मावनानै मोननायाव मुलाम्फा मोननाया जोङो बैग्रि खेथि मावदों बैग्रियाव इसे लाबालाभखौ मोनदांगासिनो दङ मोनगासिनो दङ आरो माइ दै खेथिखौ खोब खम मावनानै गोरान खेथिखौ जों गोसो होनानै बैग्रि खेथि आरो जुखाम बेफोरबायदिखौ मावदों दा जुखामाबो मोजां उदफादन जादों दा गय दङ गय फिथाइ बायदिसिना बागान खालामगोन बा दंफां लाइफांखौ दानस्रांनानै गय गायनो गोनां जादों गयावबो दाम दर जानाय हिसाबै गयावबो मोजां उदपादन जागासिनो दङ आरो बेनिफ्राय जोङो गोरान खेथि एसे एनै मैगं थाइगं बेफोरजों जों खेथि मावो खेथि मावनानै फाननानै जायो बेफोरखौसो जोङो गोसो होनानै माबादों माइ आबादा फ्राय जोंनि जायगायाव खमसै जानो आनथा बिगाब्रै बिगाबा सय सात बिगा ओरैबायदि गायो फरियाल लानानै फरियाल दा गोरान खेथिखौबो नाजायाबानो जोंहा जेबो राहा गैया दै गैया दै जगारनि माइ गायनाय फुनायाव बान्दो बा स्लुइस गेट बेफोरबायदिबो गैया ओंखायनो अखानि सायाव भरसा खालामनानै माइ आबादखौ जों मोननो खोब थान दा गथिखे जोङो बांसिन लाभालाब मोननायनि बिथोराव जों आं बेखौनो बुंनो लुबैयो बैग्रि जुखाम बे खेथियाव दा गोदानै जों इसे मुलाम्फा मोननानै दङ बांसिन मुलाम्फा होयो दा जिहैतु जोङो मावनानै जायाबानो उफाय गैया ख्रिसक जिबन बांसिन मुलाम्फायानो जादों बेनो गय आरो जुखाम ओमफ्राय बैग्रि आरो हास्लाबथाराबा जोङो देमसि खेथि मावो दुब्लियाव हा गायनो सोन थादोंब्ला बाखि थादोंबा बेफोरबायदि जोङो दुब्लिखौ फिलआप खालामनांगौ गोनां जायो दा बेखिनियानो जोंनि गोरान खेथिया बांद्रायखौथ' जोङो मा मावनो हागोन हायाबो बारा बुरजा बुरजा गैखाया खोब थायो सोरनिबा न'खरसेनि माबायाव फन्द्र' बिस बिगा फन्द्र' बिगा माइ माखासे खेथि मावो माखासे बिदिनो गोरान खेथि होसोयो गोरान खेथियाव बांसिन मुलाम्फा मोननायानो बे बरथमान जुखामा मोजां उदपादन जागासिनो दङ जुखाम बैग्रि माब्लाबा दामा खम जानानै होयोबा बेयाव इसे माबा जायो होनबाबो लस जायाखै बरथमान जुखाम खेथि बैग्रि खेथि देमसि बेफोरनो जोंनि बागान खेथिया आरो बारा बुरजाखौथ' मा मावनो हानो मावग्रा दांग्रायाबोथ' बहुत खमसै दिनै गाबोन मानसि मोननो थांला न'खराव बारा फरियाल गैया साथाम सानै साब्रै ओरैबायदि फरियाल लानानै संसार जादों दा बेफोरबायदिनि थाखायनो बारा खेथिखौबो मावनो हाया होननानै बेखिनिखौनो जोङो हाखौ फिलाप खालामनानै मावना जाना दं ख्रिसक जिबना बेनि बादै जोंहा जेबो खामानि गैया साख्रि बाख्रि गैया बेफोरजों मावना दांनानै जों जानानै जिबनखौ माबागासिनो दङ बांद्राय मावनानैबो थाखा फैसानि खोथा थायो थाखा फैसा गारग्रोबासो खेथिखौ मोनो दिनै जुखाम खेथियानो जा बैग्रि खेथियानो जा जिखुनु खेथियानो जा हासार हुसार नङाबानो खेथिखौ दिखांनो हाया आरो दैनि बेबस्था थानांगौ बयरिं खालामना लानो गोनां जादों हा दाबफ्रोमबो बिगाथामानो जा बिगानैयानो जा बेखौ बयरिं गंसे बबेबा दागाव बिदिनो बयरिं बेबायदि होनानैसो जोङो खेथि बाथिखौ इसे सामलायनानै जागासिनो दङ